ہیلو آپ اولا سے بات کر رہے ہیں جی میں آپ کی ریگولر کسٹمر بات کر رہی ہوں مجھے کل دلی جانا تھا اس وجہ سے میں نے بولا کہ کار بک کی تھی لیکن وقت کی تاخیر کی وجہ سے میں کینسل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تین بجے جانا تھا لیکن ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا ہے اور مجھے لیٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے اب کیسنل کر رہی ہوں کہ اب مجھے دلی نہیں جانا ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اب میرا کام نہیں ہو پائے گا اس وجہ سے آپ میری جو بکنگ تھی اس کو کینسل کر دیجیے کیونکہ اب مجھے نہیں جانا ہے اور اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں ٹھیک ہے شکریہ